संसाधन जी कमी जे कारण असांखे घणेई चुनौतियूं थींदियूं आहिनि जीअं हिते टेक्नोलॉजी जी जी ॾाढी कमी आहे घणेई दफ़ा त असांजो इंटरनेट बि घणेई दफ़ा न हलंदो आहे छाकाणि असांजे हिते हीअ सभु सुविधाऊं कोन्ह आहिनि इनखां सवाइ असांजा जेके वॾा आहिनि उहे घणेई दफ़ा असांखे मना कंदा आहिनि अॻियां वधण जे लाइ स्कूलनि में ॿारनि खे न पढ़ण ॾींदा आहिनि उन्हनि खे खपे की स्कूलनि में ॿारनि खे पढ़ाइन उन्हनि खे अलॻि अलॻि कंप्यूटर ऐं अलॻि अलॻि तरह जो अॼकल्ह जेकी नईं टेक्नोलॉजी अलाए किथे जी किथे पहुंची वयी आहे त मां चहींदमि की स्कूल वारा बि हीअ सभु नईं टेक्नोलॉजी अॻियां वधाइन ऐं उनखे ॿारनि खे बि असांजे वॾनि खे खपे की हू हुननि खे अलॻि स्कूल में अॻियां शिक्षा जे लाइ प्रोहित प्रोत्साहित कनि ऐं उन्हनि खे इहो थींदो आहे की हू उन्हनि खे अॻियां करण इंटरनेट जी कमी आहे त उन्हनि खे अलॻि तरह जा इंटरनेट ऐं सभु सुविधाऊं असांजे शेहर में घटि आहिनि उहे सभु असांखे सुविधाऊं मिलणु खपनि